मोसौ लायोब्ला गलि नांगौ गलियाव खासननांगौ फुंनि फुङाव खारन नांगौ खारन खांनानै गोबोरखि गारनांगौ गोबोरखि गारनानै आरिनानै ओमफ्राय बोरमा बोरमा लायोब्ला जोङो बोरमानि गग्रा नांगौ गग्रा बैसां नांगौ बैसां एसे सांग्रांग्रां बैसां बानाय नांगौ आमफ्राय बोरमाया जायो गांसो गांसोबो दाननानै जोङो अखा हाब्ला गांसो गैयाब्ला जोङो बिफां माखौ माखौ जायो जोङो खान्थाल बिलाइ गामबारि बिलाइ बेखौ जोङो दाननानै खागदावनानै होयो आमफ्राय खागदावनानै होयोब्ला अखा हायोब्ला बिसोरो ओंखारा ओमफ्राया बेखायनो जोङो गग्रायावनो जाहोयो खानानै ओमफ्राय दाउ दाउआ जाबाय दाउनोबो आलदा गग्रा नांगौ दाउनोबो गग्रा आलदा नांगौ आमफ्राय दाउआ जायो एंखुरबो जायो माइबो जायो माइरंबो जायो बिसोनोबो आलदा गग्रा नांगौ ओमफ्राय आलदा गग्रा आलदा होनांगौ जाखां आरिखांब्ला न'आव फैया डिस्टार्ब खालामनायफ्रा आदार मोनजायाब्ला डिस्टार्ब खालामो आदार मोनजाखांब्ला बाहेरायाव हाग्रायाव एरनानै जाहैयो आरो ओमफ्राय आलदा एरनानै जाहैयो ओमफ्राय बिदिनो जोङो अमा अमानोबो जोङो जायगा होनांगौ अमानोबो गग्रा बानायनानै होनांगौ जोङो अमानोबो गग्रा बानाय नांगौ गग्रा बानायनानै दोननांगौ बिनो अमानोबो जोङो आदार आदारा गुन्दै गुन्दै होयो जोङो ओमफ्राय आदार थोआ बायदिब्ला जोङो थास' थास' दाननानै लायो जोङो थास' दाननानै होनांगौ थास' दाननानै लायनानै दाननानै लाबोबाय दाननानै लाबोनानै आरोबाव जोङो न'आव लाबोनानै हास'बावबाय हास'खांनानै अर जरायबाय जोङो अर जरायनानै रुबाय रुबावनांगौ रुनानै रुबाय रुनानै खांबाय खांखांनायनि उनाव जोङो गुसु खालामबाय गुसु खालाम खांनानै गुन्दै इसे होनसै आरो गुन्दै इसे होनानै गुन्दै इसे होनानै लागायनानै होनोसै लागायनानै अमानो हैनोसै आरो अमानो हैनोसै लागायखां आरिखां अमानो होनसै आरो अमानो आमफ्राय बिदिनो बोरमायानो खस्थ'सिन जायो बोरमाया अखा हाब्ला ओंखारा नालाय बेखायनो बोरमा लायोब्ला एसे खस्थ'सिन जायो आरो बोरमा बोरमा लायोब्ला अखा हाबा ओंखारानालाय बोरमानो गांसो दाननानै लायनांगौ बिफां खान्थाल बिलाइ गामबारि बिलाइ बिदिनो अबाव मोनगोन अबाव मोना नागिर नागिर लायो जोङो लायनानै होनांगौ उफाय गैया लाबाय जेखन आबाद खालाम नांगौ लायनानै बिफां आरिखौ लायनानै बिदिनो माबायाव खागदावनानै होनांगौ खागदावनानै होब्ला आराम जायो बेबो अबेखौबा जायो बबेखौबा जाया बासिनानै लाबोना होफैनांगौ जायो आरो बोरमा लायोब्ला बोरमाना आदार जानाया एसे खस्थ'सिन जायो अखा हाब्ला बेखायनो दाननानै होनांगौ ओमफ्राय जोङो बोरमा फाननानै जोङो बोरमा फाननानै फैसा आरि खामायनांगौ बोरमा फानब्ला जोङो फिसाफोरनो गस्ला आरि होफैनांगौ बोरमा फाननाय फैसा मोननायजों आमफ्राय बोरमा फाननाय फैसा मोननानै बिदिनो जानांगौ जाखांनानै बिदिनो गाननाय जोमनाय होफैनांगौ गाननाय जोमनाय होफैनानै फिसाफोरनो होफैनांगौ आरो